हलो हाँ नमस्ते

सर आप कार बेचते हैं क्या सर तो नई पुरानी कैसे तो आप किसी गाड़ी का एक ठो गाड़ी का कीमत बताइए तो क्या उसका फाइनेंस भी हो सकता है

के जो है ये ब्लोरो जो है आपकी कितने समय पुरानी है बोलोरो जो है कितनी समय पुरानी है इसकी कीमत क्या इसका फाइनेंस भी हो सकता है फाइनेंस हो सकता है तो फिर ठीक है एक कार हमको चाहिए लगभग वही डेढ़ लाख के आस पास

ठीक है सर फाइनेस हो जाएगा न फाइनेंस हो जाएगा

अब जैसे सर कुछ व्यवस्था कर लेंगे तो आएँगे

अब सर अगले हफ़्ते में देखेंगे ठीक हाँ

नमस्ते सर